हलो मैं ठीक हैं हाँ आपके पास क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अभी ना अद मैं हिन्दी में भी बनाना है भोजपुरी में भी बनाना है ठीक ना और सफाई में बनाना है जैसे बहू बेटी हुई छोटी बहू हुई सब पर तो फिर ने बनाना ही है रोल मेरा अच्छा है क्या

हाँ हाँ अरे तो सही है ना

और कौन से सिने सिनेमा आप देखते हैं इस बार ना हम ना अच्छा अच्छा सिनेमा लाएँगे समझे तो सब और देखिएगा सीरियल देखते हैं आप कौन सा सीरियल देखते हैं से अच्छी सीरियल बना रहे हैं हम बहू वाला छोटी बहू वाला बना रहे हैं कुमकुम भाग्य देखते हैं वही सब बना रहे हैं इस बार न बहुत सा अच्छा से ला रहे हैं सिनेमा जिसमें जो है घर के बारे में खेती गृहस्थी के बारे में कैसे बताया जा रहा है अब वह सबका प्रोफॉरमेंस लेकर हम आ रहे हैं बस दो तीन दिन में सेट लग रहा है प्रोसेस चालू है और आगे होगा के महीना दो महीना तो लग ही जाता है ना

और सब ठीक है ना और सब अच्छे से रखे रहिएगा सब चीज अच्छा रहना ही ज़रूरी है मिथिला में अब कम आ रहे हैं मिथिला में कम आ रहे हैं